मां हमेशह पर्यावरण जे बारे में सोचींदो रहंदो आहियां इनकरे हर हिकु शख़्स खे उहो मुंहिंजो अज़ीज हुजे चाहे ॿियो कोई बि मूंखे माण्हू मिलंदो आहे त मां हमेशह उन्हनि खे पर्यावरण जे बारे में ॿुधाईंदो रहंदो आहियां ख़ासि करे उन्हनि खे वण टिण लॻाइण लाइ उत्साहित कंदो आहियां बाग़ु बाग़ीचो ठाहिण लाइ उत्साहित कंदो आहियां घणी दफ़ा मूं मुंहिंजे दोस्तनि खे मुंहिंजे पाड़े वारनि खे उन्हनि खे समुझाए करे ऐं घणेई वणु टिणु बाग़ु बग़ीचा लॻाराए करे उन्हनि खे कीअं हलाइणो आहे कीअं मेंटेन करिणो आहे उन्हनि जो कीअं देखभाल करिणी आहे उन्हनि खां मां इहो कराईंदो रहंदो आहियां ख़ासि करे जंहिंजो को नओं घर ठहींदो आहे त मां हुनखे समुझाईंदो आहियां कि तूं हिन में थोरी जॻह बाग़ु बाग़ीचे लाइ बि छॾु ख़ासि करे उहे वणु लॻाए जंहिं मां असांखे ऑक्सीजन मिले पर्यावरण बची सघे ऐं नंढा वण बूटा जेके घर में लॻाए करे घर में ई उन्हनि जो असां इस्तेमालु करे सघूं था जीअं टमाटनि जा ॿिज थियनि था त टमाटनि जो जेको पाणी निकिरे थो असां घर में रंधणे में उन्हनि खे कटे करे वरी जेको पाणी निकिरे थो उहो ई मां उन्हनि खे चवंदो आहियां तव्हां हुन में विझो धाणा आहिनि उहे हुन में विझो वरी उहे उतां थियनि था मेथी थिए थी उहो ई घर में वपराश थिए थो त असांजो पर्यावरण बचे थो पैसे जी बचति थिए थी ऐं तव्हांखे शुद्ध भाॼियूं फल मिलनि था जेके तव्हांजी महिनत सां तव्हांजे घर में ई लॻायल आहिनि ख़ासि करे उन्हनि खे मां समुझाईंदो आहियां कि तव्हां जेका बि हुन में खाध वापरियो था उहा ॿाहिरां न वठी अचो घर में ई तव्हां वटि गांइ आहे पासे में का ॿकिरी वग़ैरह आहे त उन्हनि जी खाध जेका थिए थी छेणो थिए थो ॿकिरियुनि जी फोल्हिड़ियूं थियनि थियूं उहे तव्हां सुकाए करे ऐं हुन में विझो त उहा खाध जेका आहे उहा क़ुदिरती खाध आहे न कि रासायनिक खाध आहे ख़ासि करे हुन में जॾहिं असां उहा खाध वापरियूं था तव्हां ॾिसंदुव त हुनजा जेके पता निकिरनि था बूटनि जा उन्हनि में पंहिंजो पाणे ई अलॻि ई मौज हूंदी आहे जीअं त रासायनिक खाध विझूं था त उहे पता जेके हूंदा ऐं हुननि जा पता हूंदा उन्हनि में तव्हांखे फ़र्क़ु महिसूसु थींदो इनकरे असां हमेशह जेका खाध घर जी आहे उहा या त तव्हां वटि घर में सुकल वणनि जा पता हुजनि ग़ुल हुजनि उन्हनि खे सुकाए करे उन्हनि खे कुटे हुन में तव्हां विझी सघो था मां उहो हमेशह उन्हनि खे हमेशह समुझाईंदो आहियां ऐं घणेई माण्हू हुन ते हलंदा बि आहिनि ऐं उन्हनि खे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे की घर में वातावरणु शुद्ध रहे थो हरियाली रहे थी तव्हांखे अखियुनि जे खे ठंडक मिले थी गॾोगॾु तव्हांखे मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿीं ॿुधायां तव्हां जेको वापरियो था पाणी हुनजी बचति करण लाइ तव्हां फुआरा जंहिं खे स्प्रिंकलर्स सिस्टम चइबो आहे उहे लॻायो त तव्हांजो पाणीअ जो घटि वपराश थींदो ऐं हमेशह जेका ज़मीन आहे हुन में पोसल रहंदी जेका कि वणनि जे लाइ ॾाढी फ़ाइदे वारी आहे असां हमेशह इहा ई कोशिश कयूं त पंहिंजे घर में ई सभु वणु लॻाए हुनजो वपराश असां कयूं आसे पासे वारनि खे उन्हनि खे करण ॾियूं घणेई दफ़ा निम जा वण स्वांजड़े जा वण हुन खां सवाइ कड़ी पतनि जा वण ऐं ॿिया फल फुल सब्जियूं असां हुन में लॻाईंदा आहियूं नंढा नंढा वण टिण जेके बि त जंहिं मां असांजे पर्यावरण जी बचति सां गॾु गॾु असांखे घर में उहे शयूं वापरिजी वञनि इहा हिकिड़ी घणी सुठी ॻाल्हि आहे जो कुझु माण्हू हिन ते हिनजो इस्तेमालु करे ऐं वरी उहे वरी ॿियनि खे बि ॿुधाईंदा आहिनि उन्हनि खे मूं वटि वठी ईंदा आहिनि त मां बि उन्हनि खे मदद कंदो आहियां कि भई अहिड़े नमूने सां कयो मां उन्हनि जे घरु वञी करे उन्हनि खे सुझाव ॾींदो आहियां उन्हनि खे ॿुधाईंदो आहियां भई अहिड़ी रीत सां तव्हां हिन में लॻायो ऐं कंहिं समय में असां हिकिड़ी नंढी मटकी खणंदा आहियूं हुन मटकीअ में नंढा होल करे वण जे पासे में उहा लॻाए छॾंदा आहियूं हुन में पाणी भरे रखंदा आहियूं जेको धीरे धीरे धीरे पाणी हुन में वेंदो रहंदो आहे ऐं मटकी जेका हूंदी आहे हमेशह आली रहंदी आहे त वण जे आसे पासे में वातावरण जेको आहे उहो शुष्क रहंदो ऐं हमेशह वण ताज़ो ताज़ो रहंदो इहा मुंहिंजी हमेशह कोशिश रही आहे मां सभिनी खे इहो ई चवंदुसि पर्यावरण बचाइण लाइ तव्हां जेतिरो थी सघे पाणि कोशिश करे पंहिंजे घर में आसे पासे में गली में शहर में उते वणु लॻायो ऐं ऑक्सीजन लेविल जेका आहे उहा मथे अचे छो जो अॼु असां जेको भोॻे रखिया रहियां आहियूं तव्हां कोरोना जे टाइम में ॾिठो तव्हां हींअर बि ॾिसी रहिया आयो त ॿारनि खे साहु खणण में तकलीफ़ थी थिए उन्हनि जी इम्यूनिटी ॾाढी वीक थी वेई आहे कमज़ोरु थी विया आहिनि ॿार त उन्हनि खे असांखे बचाइणो आहे असांजे आईंदे जा उहोई ॿार ई आहिनि जिनि खे असां ताज़ी हवा ॾेई सघूं था इहो कमु असांजो ई आहे ॿारनि खे त अञा ॾिसिणो अॻियां आहे पर ही असांजो ई कमु आहे असांजो ई फ़र्ज़ु आहे कि असां हमेशह उन्हनि लाइ बि कुझु सुठो कयूं त ईंदड़ु पीढ़िय खे ख़ासि करे तव्हांजा जेके ॿार आहिनि उन्हनि खे का तकलीफ़ न थिए ऐं गॾोगॾु हिनसां असांजो देश बि जेको आहे उहो हमेशह तरक़ी कंदो रहंदो